अ अ अ बुंनाय थारमाने अ बुं ओय मोजां जाबायानो बे सिभिल हस्पिटाला मंगलदैनि सिभिल हस्पिटाला बिराद मोजां बेवहाय अ सब डिपार्टमेन्टनिनो डक्ट'र दङ मा माबाफोर सोरखौबा देखायनो नामा हा स्किननि बिगुरनि बेराम जादोंबा बिगुरनिबो डक्ट'र दङ स्किननिबो दङ बेनिफ्राय इ एन टिनि दङ अर्थपेदिक्सनि दङ ओय बायदिसिना ओय बरहहिया आय स्पेसियेलिस्ट दङ माबा नाममोन बे माहोनो बै नलनिखान्थ शर्मा ना माबा मोनसे नाम दङ बि डक्ट'र बिराद मोजां नायो आं सिनायो बिखौ बे सानफ्रोमबो खुलियो खिन्थु आय अपिदियाखौ अ बे बिस्थिबारबा अपिडि थायो नंगौ नंगौ बियो समबार आरो बिस्थिबारानो अपिडि डे नायनाया खिन्थु हदायर' बेना दा खिन्थु देवबारबा बन्द' जायो आरो

हेल्ल' अ बुंनाय बुं समबार आरो बिस्थिबारबा आयनि अपिडि आय अपिडि डे आरो है बरहिया फाथर जानाया बि माबाबा ओय बेफोर खालामो दख एपेनदिक्सफोरखौबो अ एपेनदिक्सफोरनिबो माबा खालामो आरो नायो नायो बे उदैयाव फाथर जानाय बायदिसिना जानायखौ जागोन जागोन जागोन बे मेगनखौ नायजानो हागोन नायनानै बरहियासे दे दे जागोन दे